हमारे यहाँ किसान बिज़नेस भी करते हैं जैसे खेती के अलावा बहुत सारे छोटे छोटे काम भी करते हैं जैसे दूध

और क्या बोलते हैं बहुत अच्छे अच्छे मतलब कपड़े की बुनाई छोटे छोटे पत्तल उत्तल बनाना छोटे कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं अपना बिज़नेस करते हैं उससे भी उनको बहुत सारा मुनाफ़ा हो जाता है और किसान सब्ज़ी उब्ज़ी का भी बिज़नेस बहुत अच्छा कर लेते हैं खाली ज़मीन रहती है उसपर सब्ज़ी लगाकर उसका उत्पादन करके अपने जाकर बाहर सिटियों में बेचते हैं उससे उनको बहुत लाभ भी होता है कुछ पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते हैं और वह अच्छे से अपना घर बच्चों का भी पालन पोषण कर लेते हैं इसलिए छोटे छोटे बिज़नेस वह लोग करते रहते हैं यहाँ पर जैसे दूध वग़ैरह पशु पालते भी हैं दूध निकालकर गाँव में शहरों में सब जगह देते हैं बेचते हैं उससे भी उनको फ़ायदा हो जाता है है और पनीर भी बनाते हैं खोआ भी बनाते हैं यह सब उनलोगों को बहुत अच्छा रहता है इसीलिए वह मुर्गी फारम भी खोल सकते हैं खोलते भी हैं मुर्गी का भी बिज़नेस करते हैं उसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफ़िट होता है मुर्गी पालन का भी करते हैं

कपड़े की दुकान बुनाई भी करते हैं चूड़ी बनाना बैग बनाना यह सब घर से ही वह लोग शुरुआत करते हैं और घर से ही बिज़नेस करना शुरू करते हैं